हीअं त मुंबई महानगर में ज़ालुनि खे पूरो पूरो शिक्षा जो मौक़ो ॾिनो वञे थो ऐं कंहिं बि कम मे अॼु कल्ह ज़ालूं पुठिते कान आहिनि पर त बि अॼु जे हालतुनि में बि ज़ालुनि खे घणनि ई चुनौतियुन जो सामनो करिणो पवे थो जीअं त रोज़गारु में रिजर्वेशन जी कमी आहे ज़ालुनि जे लाइ ज़ालूं घटि अञा बि मर्द वधीक आहिनि ऐं कंहिं कम करण में त इहो चयो वञे थो त ज़ालूं शारीरिक रूप सां कमज़ोर आहिनि इहे कम केवल मर्द ई करे सघंदा पर हालांकि इहे चुनौतियूं अॼु कल्ह घटिजंदियूं वञनि थियूं ऐं ज़ालुनि खे पूरा पूरा मौक़ा हर कंहिं ॻाल्हि में मिली रहिया आहिनि चाहे हुअ रोज़गारु हुजे चाहे राॼनिती हुजे राॼनिती में बि ज़ालुनि जी रिजर्वेशन वधाइण जी कोशिशि चालू आहे उमीद त ज़ालुनि खे बि राॼनिती में बि पूरो मौक़ो जल्दी मिली वेंदो रोज़गार जा बि पूरा पूरा अवसर मिली वेंदा सभु खां वधीक चुनौती हीअ आहे ज़ालुनि जे लाइ घर उन्हनि लाइ पंहिंजो कमु ऐं घर संभालणु ॿ वॾियूं चुनौतियूं आहिनि